हमर व्यंजन मे स्वादिष्ट हेबाक मुख्य कारण अछि जे हम हींग के उत्तम क़्वालिटी के प्रयोग करै छी अखन जे बाजार मे हींग भेटै छै ओ बहुत सस्ता दर वला भेटै छै जे उत्तम नहि रहै छै ओहिमे मिलावट रहै छै अहाँ यदि खेनाई मे उत्तम हींग के प्रयोग करै छी जे अहाँ के खेनाई मे एकटा बिना प्याज लहसुन देला के बिना देने जे स्वाद होएबाक चाही ओ हिंगेटा दऽ सकैया हमर बहुतो मित्र अबै छै बिना प्याज लहसुन के खेनाई देख कऽ पहिने तऽ होइ छनि केना खाएब लेकिन जखन ओहिमे हमर हिंगक कमाल देखयै छथिन तऽ ओ सब अहाँके बरा चाव सॅं खाइ छथि हमतऽ बिना प्याज लहसुन के माँछ अहाँके की कहै छै अंडा अथि की कहै छै मांस सेहो बनबै छी ओकर लेकिन ओकर मुख्य तत्व जे हमर गुप्त अछि से ओ समान अछि ओ अछि हींग अछि आओर संगे पोस्तादाना पोस्तादाना के जे अहाँ प्रयोग करो छियै तऽ ओ एकटा अलगे ग्रेवी बनि जाइ छै अ बहुतो लोग पूछै छै जे केना बनल से हम कहै नहि छियनि बस इएह हमर गुप्त अथि छी वस्तु छी हींग जाहिसॅं हमर खेनाई मे एकटा अतिरिक्त स्वाद अबै छै